फरायसालियाव आंनि मोजां मोनसिननाय आयदानि मुंआनो जाहैबाय ससियेल साइन्स मोन मानोना आं ससियेल साइन्स खौ जोबोद मोजां मोनो जेराव बेयो गोबां आयदानि मोनसे जथुम जेराव जोङो रांखान्थि बिगियान मोननो हायो समाज बिगियान मोननो हायो रांखान्थि बिगियान बुहुमखौरां बिगियान आरो मोनसेया जाहैबाय जारिमिन बिगियान जोङो मोननो हायो आरो आङो बांसिन गोरासिन मोननाय साबजेक्ट आनो जाहैबाय बेनो जाहैबाय बिगियान जाय आंनि थाखाय जोबोद गोब्राब एबा टाफ थारमोन आङो हायोमोन हानाया अब्लाबो आङो बेखौ गोरासिन मोनोमोन नोंथांनि उन्दै समनिफ्रायनो आंनि उन्दै समनिफ्राय आंनि उन्दै समनिफ्राय रंजानायनि गोसोखांथियानो जाहैबाय आंहा गलासुरि गेलेनो जोबोर मोजां मोनोमोन लोगोफोरजों गलासुरि गेलेनाया जोबोद मोजांमोन जोबोद रंजानाय मोनोमोन बे गेलेनायाव बेनि थाखायनो आङो बे गेलेनायखौ जोबोद मोजां मोनोमोन आरोखि